में थोहानू सनान लगा जेह्ड़े इ'यै अस इ'यै भला अस शैड्ड शुड्ड रक्खने होन्नें जेह्दे बिच्च अस इ'यै कुक्कड़खान्ना बोलदे इ'नेंगी अस भला शैड्ड बोलदे साढ़े इद्धर कुक्कड़खान्ना ते हून अस पूरी इं'दे बिच्च साफ सफाई कि'यां रक्खने होन्नें इ'यां लाई लाओ जिसलै असें अपना कुक्कड़ काकड़ पान्ने ऐं ते असें इ'नेंगी ओह् करनां पैह्लें अस एह्दे थल्लै शैल मिट्टी मुट्टी बछान्नें एह्दै मिट्टी मुट्टी बछाइयै फिर अस मिट्टी मुट्टी बछानी फ्ही इं'दे बिच्च अस इ'यै चौलें दी फक्क फुक्क होंदी एह् बछानी फिर होर इ'यां लाई लाओ केईं किसमें दियां चीजां बछाई बछूइयै इ'यां साफ सफाई रक्खियै फिर इत्थै शैल इ'यां साफ सफाई रक्खियै इ'यां अस स्प्रेऽ स्प्रू करने होन्नें भला कोई जैह्रीला टीटू टाटू होऐ ते ओह् मरी जाह्ग ओह्दे कारण साढ़े जेह्ड़े कुक्कड़ कक्कड़ इ'नें कोई इ'यां तकलीफ निं होऐ ते ओह्दे कारण अस स्प्रेऽ स्प्रू करने होन्नें ते अस ठंडे दे दिनैं अस शैल इ'नें ई अस हीटर हूटर होंदे लाए दे और जि'यां गर्मियां आई गेइयां ते गर्मियां गुर्मियां आई गेइयां ते अस इ'नें गी इ'यै दिन्ने आं ते इं'दे सैड सैड पर जाली जूली होंदी लाई दी इ'नें गी जाली जूली थोह्ड़ी मती इद्धर इ'यांं बूह्टे बाह्टे लान्नें थोह्ड़े ब्हौते कंढै कंढै जादा गर्मी निं लग्गै उप्पर एह्दे उप्पर शैड्ड दे उप्पर असैं खढ़ खुढ़ होंदी पाई दी अस फ्ही अस गिल्ली गुल्ली करी ओड़नें ते गिल्ली गुल्ली करी ओड़नें ठंडी ठुण्डी रौहै लोकें टीनां होंदियां पाई दियां उ'नें बी इ'यां पराली परूली सु'ट्टी ओड़दे गिल्ली गुल्ली करी ओड़दे भला ठंडी र'वै ते कि टीनां टूनां ठंडियां र'वै ते कोई इ'नें तकलीफ निं होऐ गर्मी दे बिच्च इ'यै जेहियां चीजां फिर इं'दी इ'यां लोकें गर्मी बिच्च इ'यां एह् मरी जंदियां इं'दा अजकल्ल लोक इ'यै जेह्ड़ी बरैलर होंदे देसी होंदे टीके कन्नै टीके कन्नै गै बनांदे इ'नें गी ते टीकै नै बनाई बनूइयै इ'नेंगी ओह् करदे इस्तेमाल होंदा इं'दा ते इं'दी जेह्की ओह् होंदी कुक्कड़ काकड़ होंदे ते ओह् बी होंदियां कुक्ड़ियां जेह्ड़ियां म्हीने दे बिच्च कोई त्रीह् इ'यै म्हीना इक अंडा गै दिंदियां ते फिर इ'नें एह् दुइयां होंदियां जेह्ड़ियां शैड्डें बिच्च रखदे एह् ओह् करदियां नि ऐं एह् ते अंडे उंडे दिंदियां निं हैन ते जेह्ड़ियां दूइयां होंदियां देसी होंदे ओह् दिंदे अंडे उं'दे ते उ'ऐ त्रीह् चाली त्रीह् चाली गै अंडे दिंदियां म्हीने बिच्च पूरे इ'यै त्रीह् अंडे गै दिंदियां ते फिर ओह्दे बाद जेह्ड़े अस लोक होने उ'नें गी करने चूचू करने आं ते कुक्कड़ी फ्ही पाड़ै पूड़ै बठान्नें ते बल्लै बल्लै पूरी अपनी हीट ख'ल्ल पूरी इं'दे पर बेही रौंह्दी जिसलै खाने पीने दी खाने होंदे कोई दानें ते उसलै छड़ी उठदी ते नेईं ते पूरा दस पंदरां दिन उं'दे पर बेही रौंह्दी ते अंडे उंडे कोड़दी अंडे उंडे कोड़ियै ते उं'दे बिच्चा दा उं'दे चा चूचू निकलदे ते केईं लोक होंदे भला जि'नें लोकें इ'नें चीजें दा बपार करना फिर इ'यां ते इं'दी रिप्रोडक्शन लेट होंदी ऐ ते इ'यां जेह्ड़े साढ़े दुए लोग होंदे ते उ'नें गी डाक्टरैं ऐसियां ऐसियां दोआइयां होंदियां बनाई दियां ते उ'ऐ टीके टूके लोआंदे फिर टीके टूके लोआंदे ते उ'ऐ जल्दी जल्दी अंडे दिंदियां ते उं'दा बपार करदे केईं होंदे भला जिसलै उं'दा टाइम होऐ जिसलै अंडे देने दा टाइम होऐ उसलै गै करदे ते केईं लोग होंदे उसै बेल्लै गै पाड़ै केंई लोग पाड़ै पूड़ै निं बठालदे ते उ'नें गी जि'यां म्हीना इक अंडे दिंदियां ते मुड़ियै टीके लोआई ओड़दे भला एह् बारां म्हीने अंडे दिंदियां गै रौह्न ते शैल फीट फूट चाढ़दे भला सेह्त र'वै इं'दी शैल ते एह्दे कन्नै एह् ओह् करी ओड़दे एह्दे कन्नै एह् ओह्दे शैल अंडे उंडे बी शैल होंदे उं'दे अंडे जेह्के देसी अंडे होंदे ऐं एह् बी मैंह्गे मूंह्गे होंदे ऐं ते लोग इं'दा शैल इ'यां डाक्टर बी बड़ा ज'गा इ'नें हर इक सानू चीज दसदे जेह्ड़ी ओह् होंदी सानू चीज दसदे भला कोई बी इंसान बमार बमूर होऐ ते ओह्दे थाह्र उ'नें गी दसदे ऐ ते जे डंगर कोई सानू चीज डंगर भला अस इ'यै अंडे उंडे खाई सकनें ते एह्दे कारण सानू साढ़े शरीरा गी बी इ'यां जेह्ड़े मुड़े दौड़ दूड़ लांदे ते उं'दे ताईं बी सेह्त सूह्त ताईं अंडे बड़े स्हेई होंदे भला ते भला दर्द होऐ लोग आखदे भला चलो अंडे डाक्टर बी आखदा अंडे खाओ थोआढ़ी सेह्त कमजोर होई गेदी ते लोग इ'यै अंडे उंडे बोआली बूलियै इं'दा आमलेट खंदे ते जिसलै केईं जेह्ड़े होंदे शैड्ड दे बिच्च रक्खे जंदे उं'दी किन्नी उमर खिच्चियै चाली पंजताली पजांह् दिन उमर होंदी होनी कम से कम पजांह् सट्ठ दिन दो म्हीने उमर होंदी होग ते इ'यै सट्ठ होंदे ते लोग जेह्ड़े शैड्डें च रखदे इं'दा बपार करी ओड़दे ते होर मुड़ियै पाई लैंदे निक्के निक्के चूचू गै मशीनी चूचू पाई लैंदे ते मुड़ियै ओह् करी लैंदे इ'नें ई त्यार करियै ते बेची ओड़दे जिसलै इ'नें गी बेची ओड़दे इं'दी जेह्ड़ी बिट्ठ बुट्ठ होंदी इ'नें गी फीड फूड होंदी खलाई दी अज्ज कल केह्ड़े देसी मुर्गे ऐ इ'यै बलैलर होंदे ते इ'नें गी फीड फूड पाइयै ते जेह्ड़ी उं'दी फीड होंदी ते इं'दी जेह्ड़ी फीड फूड होंदी ते उ'ऐ इं'दी फीड फूड होंदी उ'ऐ खाइयै ते इं'दी जेह्ड़ी बिट्ठ बुट्ठ होंदी ओह् बी हैल हूल गै होंदा ते लोग ओह्दा लोग अपने खेतरें दे बिच्च इस्तेमाल करदे ओह्दा खेतरें बिच्च इस्तेमाल करदे ऐं ते ओह्दे बाद जिसलै लोक फसल फूसल लांदे ते ओह्दे बाद उस दा समान पांदे ते ओह् करी ओड़दे लोक अस मुड़ियै उस बिच्च साफ सफाई करियै मुड़ियै स्प्रेऽ स्प्रूऽ करियै ते मुड़ियै अपने चौलें दी फक्क फुक्क होंदी एह् फक्क फुक्क होंदी ओह् पांदे उ'नें गी ते ओह् करदे शैल ख'ल्ल स्प्रेऽ स्प्रूऽ करियै फक्क फुक्क पाइयै मुड़ियै ते शैल फीड फूड पाइयै उ'नें गी रखदे पूरी ते इ'यां लाई लाओ साढ़े घरै दे डंगर होंदे उं'दी बी अस बडलै उट्ठना इद्धर करना उद्धर करना इं'दे थल्लै पैह्लें सानू सभनें तो पैह्लें शैल शूल करियै दूई ज'गा होंदी जित्थै ब'न्ने दे होंदे उस्सै ज'गा पर अस इ'नें गी नोहालने न्हूलने होन्नें फिर जिसलै अस इ'नें गी दूई दूई सैड करना फिर अस इ'नें गी नोहालियै शैल करियै ब्हारी ब्हूरी मारियै केईं जेह्ड़े जि'नें बड़े बड़े डंगर डंगर होंदे रक्खे दे ते ओह् अपने ख'ल्लै ओह् करी ओड़दे उ'नें होंदियां बचाई दियां चटाइयां ते चुक्कियै चटाई दूई साइड करी ओड़दे ते साढ़े जेह्ड़े गरीब गरूब लोग होंदे ते ओह् केरी कूरी मिट्टी मुट्टी पाइयै शैल पद्धरी रोड़े रूड़े लाई लूइयै ते शैल करदे उ'नें गी रोड़े रूड़े लाई ओड़दे ते उ'ऐ साफ करी ओड़दे ते जेह्ड़े जि'नें मते मते डंगर रक्खे दे उ'नें मैड़ मूड़ होंदे पाए दे ते और इं'दी बी असें शैल पूरे नोहाली न्हूलियै इं'दी पूरी कुक्कड़ें दी बी पूरी खातरदारी करदे इ'यां पूरी ते फिर उ'नें गी करी कुरी ओड़दे उ'नें गी इक गल्त कम्म ऐ उ'नें गी जेह्ड़ा ओह् करदे जेह्ड़े ओह् करना होंदा लोग ओह् करदे ते अस ओह् अस जेह्ड़ा ओह् करनें ते अस सैल उ'नें गी साफ सूफ करियै ते शैल उद्धर इद्धर उद्धर करनें ते इ'यै सानू भला कुक्कड़ें दे अंडे उंडे मुड़े जेह्ड़े होंदे लोग आखदे भला इ'यां साढ़े जोड़ें पीड़ां इद्धर पीड़ां ते लोग मीट मूट खंदे जिं'दे जोड़ें लैग्ग पीस खाओ इं'दे ओह् खाओ इं'दे कन्नै सानू ओह् होना इं'दे कन्नै सानू ओह् होना ते कक्ख निं होंदा इ'यां छड़ा लोकें दियां आखी दियां गल्लां इ'यां आखो ओड़ेआ ते बकरे दे खरोड़े खाओ कुसै गी आखदे लग्गी दी होऐ ते कुकक्ड़े दे खरोड़े खाओ ते कक्ख निं होंदा छड़ियां लोग अपनै चैं गल्लां बनांदे चते इयै होंदा भला इयै जेह् कुक्कड़ें दी भला इ'यै जेह्के देसी होंदे इं'दी ठीक उमर होंदी इ'नें गी लोग केईं होंदे भला इं'दियां ओह् बी करांदे कुकक्ड़ें दी होंदियां भला जेह्ड़ी अस लम्मी धौन आह्ला कुक्कड़ होंदा उं'दी अपने बिच्चै ओह् करांदे भला लड़ाई लड़ुई करांदे उं'दियां ओह् बी होंदियां इंदियां ओह् बी होंदियां भला इं'दे इक दुऐ कुक्कड़े दी लड़ाइयां होंदियां उ'दी ब'जा नै जेह्ड़े इं'दे कुक्कड़ें दे सेह्रे सूह्रे होंदे जेह्ड़ा इक दुए कुक्कड़ा दा सेह्रा खुंडी ओड़ै ते ओह् शैल भला एह् शैल ऐ कुक्कड़ ठीक ऐ लड़ने लुड़ने आह्ला ते फिर जिस बंदे नै पाले दा होंदा उस्सी इनाम दिंदे ते फिर फ्ही ओह् बंदा शैल फीड फूड चाढ़दा उस्सी उ'ऐ लोग उ'ऐ बिजनस करन लगी पौंदे फिर केइयें लोकें दा इ'यै बिजनस होंदा भला शामीं जाना अपने कुक्कड़ जेह्के शैड्ड शुड्ड पाए दे उं'दे कन्नै इक साइड शैड्ड पाए दे दूई साइड उ'नें कुक्कड़खान्ना पाए दा उद्धर ओह् पाए दा ते लोग शामीं उ'ऐ बड्ढी बुड्ढी ओड़दे ते लोग खंदे ते दूआ त्रीआ अंडे उंडे ते इस्सै कारण अस कुक्कड़ें दे बारे च इ'यै ठीक ऐ